जैसे कि पास में तो ये सब है नहीं स्वास्थ्य केंद्र हम लोग को है कल्याणपुर तो हम लोग अपने गाँव के स्तर से लोगों को जानकारी देते हैं जो हम लोग काम करते हैं ऐसे फिर सबको बताते हैं कि जो फलेरिया है लैप्रोसी है कुष्ट है वो लोग को हम लोगो चिंहित करते हैं चिंहित करके सदर अस्पताल कल्याणपुर अथि समस्तीपुर और कल्याणपुर भेजते हैं वहाँ पर हर एक सुविधा उपलब्ध है फलेरिया वाले को चप्पल डिटॉल सेवलौर मलहम ये सब इत्यादि मिलता है वहाँ चप्पल नाप के फिर वहाँ से चप्पल भी उनको मिल जाता है हम लोग ये सब गाँव में चिंहित करके उन लोग को भेजते हैं उससे भी होता है तो नौ रोगो के बारे काम करते हैं जो है डेंगू चिकनगुनिया कुष्ट कलाजर फलेरिया और एस टी एच मृदा संचालित रोग ये सब को हम लोग गाँव में खोज करते खोज करने के बाद कल्याणपुर ते सब सदर अस्पताल में भेजते हैं वहाँ भी होता है वहाँ भी सब सरकारी सुविधा उपलब्ध है अब एक्स रै होता है अल्ट्रासाउन जाँच वगैरह सब जो जहाँ सात सौ बारह सौ का जाँच होता है वो हम सब फीरी में करवाते हैं सदर या कल्याणपुर जा के

हम लोग सबको समझाते हैं बताते हैं कि हाथ धोने के छः टिप्स होता है वो भी बताते हैं ताकि हाथ हमारी सेहत हमारी हाथ में जबकि मेरा हाथ साफ सुथरा रहेगा फिर हम अक्सर बहुत बीमारी से बचेंगे इसके कारण छ टिप्स वाले हाथ धोने वाला टिप्स भी बताते हैं नाखून की सफाई तब जाने की सफाई अंगूठे की सफाई तालु की सफाई सब बताते हैं किसी को अल्सर हो चुका है घाव वगैरह तो उसको देख रेख के बारे में भी बताते हैं जो घाव को साफ सुथरा करके सिवलौन या डिटॉल मलहम लगाके फंगल क्रीम ताकि साफ सुथरा रहे जो अच्छा रहे तो इसके बारे में हम लोग बताते हैं और मेरे स्तर पर वो लोग हम जब कहते हैं तो वो सब जाती भी है कल्याणपुर या वहाँ नै होता है तो सदर भी होता है अगर कोई का हायड्रोसिल का सर्जरी भी होने वाला रहता है तो हम सब कहीं अगर लग रहा है पैसा से प्राइवेट में तो हम सब सरकारी में करवाते भी हैं बहुतो हायड्रोसिल वाला जो है दस परसेंट होगा जो सबको हम लोग फ्री में सर्जरी भी करवा दिए हैं फ्री में कोई चार्ज नै लगा है कोई जाँच का पैस नहीं लगता हँ और सब सरकारी सुविधा उन लोग को दिलवाते भी है फ्री में उसके सहयोग में हम सभी सहयोग देते हैं